हाँ जी बोलिए नमस्ते सुना मैं एम पी से बात कर रही हूँ देखिए मैम हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो चाय सबसे ज़्यादा फेमस है उसके बाद ब्रेकफास्ट में आप ले लो आलू पराठे पोहे और जैसे नूडल्स वग़ैरह नाश्ता बना लेते हैं पोहे बनाने की बहुत आसान रेसिपी है जैसे पोहे आप रहते हैं उनको सबसे पहले आप साफ कर लीजिए धो लीजिए और थोड़ा भिगो दीजिए भिगोने के बाद उसको सूखने दीजिए उसके बाद जैसे उसमें लगता है लहसुन वे प्याज़ मिर्ची प्याज़ मिर्ची की कटिंग तल लीजिए और उसको तड़का लगा दीजिए उसके बाद पोहे डाल दीजिए उसमें नमक धनिया और हल्दी यह सब मिक्स होता है और बहुत ही आसानी से बन जाता है बहुत ही

चाय चाय भी बहुत जल्दी बन जाती है उसमें दूध लगता है और दूध में चाय पत्ती शक्कर अदरक डाल सकते हैं ओके थैंक यू

हाँ जी बोलिए